गांवनि में बीमारियूं वधीक आहिनि छो त बरसाति जे करे बीमारियूं वधंदियूं आहिनि पाणी जे खॾनि खॾनि में पाणी हूंदो आहे मलेरिया डेंगू बुख़ारु वधी वेंदा आहिनि उन्हनि जी इन्हनि खे राइ कोन्हे इन ई करे इते गांवनि में पोस्टर लॻाए ऐं उते उते स्वास्थ्य का स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य शेवाऊं घटि आहिनि त उन्हनि खे शहर में दौड़िणो पवंदो आहे ऐं शहर में माण्हू सुॼाग आहिनि त उन्हनि खे अहिड़ो मैदा खाई करे पेट जी बीमारियूं ऐं उन्हनि खे उहे जागनि थियूं इन ई करे उन्हनि खे अहिड़ा खाधा अहिड़ा अथनि जंहिंजे करे उन्हनि खे शहरनि वारनि खे उन्हनि बीमारियुन खां बचाइण जे लाइ सुठो खाधो खाइण खपे इन ई करे पाण खे इन्हनि गांवन जे ऐं शहरनि वारनि खे बीमारियुनि जे लाइ सुॼाग रहण खपे